جی ہاں میں نے اپنے موجودہ پسندیدہ اخبار کے علاوہ بھی کئی دوسرے اخباروں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے مختلف اخباروں کی خبریں مواد رپوٹس میں نمایاں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق عام طور پر ان کی اداریہ رپوٹزر رپوٹز اور لکھنے کے انداز میں نظر آتا ہے میرے موجودہ پسندیدہ اخبار میں عمومی طور پر تفصیلی اور جامع رپوٹس پیش کی جاتی ہیں خبریں منظم اور تحقیق شدہ ہوتی ہیں اور اس میں مختلف نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اخبار میں خبریں موضوعات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ان کے ممکنہ اثرات پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے جس سے قارئین کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے اداریہ اور کالمز میں بھی عموماً گہرائی اور تجزیے کی کامیابی نظر آتی ہے جو پڑھنے والے کو مختلف پہلوؤں پر سوچنے کی ترغیب دیتی ہے دوسری طرف جب میں نے دیگر اخباروں کا مطالعہ کیا تو ان میں مختلف خصوصیات پائی گئیں کچھ اخبار زیادہ سنسنی خیز خبریں فراہم کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں ان میں بعض اوقات خبروں کی پیشکش میں مبالغہ آمیزی بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں جس سے خبریں زیادہ دلچسپ اور توجہ طلب بنائی جاتی ہیں تاہم یہ سنسنی خیز مواد بعض اوقات خبروں کی سچائی یا جامعیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے مزید بر آں بعض اخباروں میں گہرائی سے تجزیے کے بجائے مختصر اور سطحی رپوٹس پیش کی جاتی ہیں جو عام قارئین کے لیے آسان ہوتی ہیں مگر تفصیل کی کمی کی وجہ سے موضوع کی پیچیدگی کو درست طور پر سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کچھ اخبار سیاسی یا سماجی نظریات کے حوالے سے متعصبانہ انداز اپناتے ہیں جس سے خبر کا پیش کرنے کا انداز متاثر ہو سکتا ہے مجموعی طور پر مختلف اخباروں کا مطالعہ کرنے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر اخبار کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے اس سے قارئین کو مختلف نقتہ نظر سے خبریں سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور انہیں فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے یہ کون سا اخبار ان کی ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق ہے